سینٹرل دہلی میں جگہ جگہ ترقیاتی پروگرام ہو رہے ہیں اس پروگرام کا اہم مدعا ہے تعلیم سرکار اس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ تعلیم سب کے لیے کتنی اہم ہے اور سب کو تعلیم لینی چاہیے سرکار کے کچھ لوگ سینٹرل دہلی میں جگہ جگہ گھر گھر جا کے سب کو تعلیم سے متعلق سمجھاتے ہیں اور بچوں کا ایڈمیشن بھی کراتے ہیں